हिंदी भाषा की बात करें तो यह भाषा पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है यह हमारी हिंदी भाषा क्षेत्र में बोले जाने वाली जो प्रचलित भाषाएँ हैं उनसे काफ़ी मेलजोल हिंदी भाषा का है जैसे हमारे यहाँ जो लोकल भाषा बोली जाती है वह भाषा हिंदी की तरह ही होती है बस उसमें हिंदी में जैसे अच्छे तरीके से शब्दों को चुनकर उपयोग किया जाता है उस तरीके से हमारे यहाँ कि लोकल भाषा को उपयोग नहीं किया जाता है हमारी यहाँ की लोकल भाषा को हम टेढ़ी भाषा भी कहते हैं जबकि हिंदी भाषा एक खड़ी बोली मानी जाती है हमारे यहाँ के जो यह लोकल भाषा है वह हिंदी भाषा की तरह ही है इसमें हिंदी के सभी शब्द मौजूद हैं जिनके वजह से हिंदी भाषा अपने यहाँ की एवं अन्य कई सारे क्षेत्रों की लोकल भाषा के जैसी ही है जैसे हम बिहारी भाषा की बात करें तो यह भाषा भी हिंदी भाषा से ही ली गई एक भाषा है ऐसे कई सारे क्षेत्र में कम प्रचलित भाषाएँ हैं जो कि हिंदी भाषा के संदर्भ में एवं हिंदी भाषा से ही उत्पन्न हुई एक भाषा हैं